ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں جیسے کہ فیسبک انسٹاگرام یوٹوب اور واٹسپ جب ہم کسی کی کوئی چیز پھس جاتا ہے کوئی معاملہ پھس جاتا ہے کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے کیسی کوئی نیوز دیکھنا ہوتا ہے کہیں کی جانکاری لینی ہوتی ہے تو ہم یوٹوب پر جاتے ہیں اور اس کی جانکاری مل جاتی ہے ہم کو یا کوئی اچھی چیز دیکھتی ہے کوئی چیز نہیں ملتی ہیں کسی ملک کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم گوگل پہ جاتے ہیں وہاں پہ سرچ کرتے ہیں اور وہاں ہم کو ساری جانکاری مل جاتی ہیں جیسے واٹسپ ہو گیا اس سے ہم ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں اور پھر جیسے انسٹاگرام ہو گیا ایک دوسرے کو ویڈیوز بھیجتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے فائدے ہوئے جیسے کہ آن لائن کلاسیز کر سکتے ہیں اب یوٹوب کے ذریعے گوگل کے ذریعے کروم پے کے ذریعے جیسے کوئی فارم بھر ہو کہیں سلیکشن کروانا ہو یا کہیں ایڈمیشن کروانا ہو تو کروم پہ جاتے ہیں فارم بھرتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے فائدات ہوئے ٹیکنالوجی آنے کے بعد انسان اس سے بہت سارے فائدے اٹھا رہے اور گھر بیٹھے اکثر لوگ پیسہ کما رہے ہیں یوٹوب پہ ویڈیوز بنا رے ہیں انسٹا پہ ریلس ہی بنا رہے ہیں اور بہت سے کام آتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں